میرا سیکنڈ پروڈکٹ کرٹین ہے کرٹین کے جہاں ایک طرف اتنے سارے پوزٹیو ایفیکٹ ہیں وہیں کچھ نیگیٹیو ایفکیٹس بھی ہیں جیسے کہ جب ہم گھروں میں کرٹینس لگا دیتے ہیں سارے وینڈوز پہ ڈورس پہ گھر کو اس طرح سے پوری طرح پیک کر دیتے ہیں کرٹین سے تو گھر میں جو سنلائٹ ہے اور فریش ایئر ہے وہ نہیں آ پاتی اور گھر بالکل سویگی سا سیل والا ہو جاتا ہے بالکل سیلن آ جاتی ہے نمی آ جاتی ہے گھروں میں اور کرٹین دھلنے میں بھی پرابلم ہوتی ہے بہت زیادہ بڑے ہوتے ہیں ہیوی ہوتے ہیں اس لیے زیادہ دھل نہیں پاتے اور ہم اسے اگر زیادہ لمبا لانگ ٹائم کے لیے نہیں دھلتے ہیں تو ہماری ہیلتھ کے لیے بھی ہامفل ہوتے ہیں جب ہوا چلتی ہے یا ہمارے فین سے ہی وہ کرٹین ہلتے ہیں تو جو اس میں دھول یا جو بھی ہے ابزورب رہتا ہے وہ ہمارے اوپر آنے لگتا ہے اور اس طرح سے وہ ہماری باڈی کے لیے یا ہماری ہائجین کے لیے یوزفل نہیں ہوتے ہیں اور ہم کو بہت زیادہ اس سے نقصان ہوتا ہے